हँ हमरा इलाकामे करीब वाहन देखू अलग अलग तरीकाके बहुत तरीकाके छै कहीं भी घुमय लए जाइ छियै तऽ अच्छासँ सभी प्रकारके सुविधा मिलय छै हरेक तरहके गाड़ी मिलय छै अच्छासँ जैतियै अच्छा अच्छा सुविधा छै केनिहियो भी कोनोभी देश विदेश घुमय लए जाइ छियै तऽ हरेक प्रकारके गाड़ी छै हरेक प्रकारके सामान छै तऽ अच्छा सुविधा छै बहुतसँ बहुत तरीकाके गाड़ी घोड़ा छै जैसे मोन होइ छै ओइसँ जाइ छियै जेना भेल पटने घुमय लए जेनाय छै तऽ आपन गाड़ीसँ आपन सुविधासँ अपनो गाड़ीसँ जाइ सकय छियै जेना बस भेल ट्रेन भेल रेलके भी सुविधा छै आरामसँ रेल धड़य छियै आओर सीधा पटना पहुँच जाइ छियै अच्छासँ घुमय छी जाइमे कोनो दिक्कत नहि छै अच्छासँ जाइ छियै बढ़िआँसँ चलि जाइ छियै कोइ दिक्कत नहि स्वस्थ शरीर आरामसँ जाइ छियै बढ़िआँसँ पङ्खा लागल रहय छै हरेक चीजके सुविधा रहय छै जाहिसँ कोइ दिक्कत नहि हुअए नै उहे बस भेल बसोसँ जा सकय छियै बसोमे हरेक प्रकारके सुविधा रहय ओहोसँ जैतियै कहीं दोसर जगह जैतियै तऽ जहाँ जहाँ जैतियै हरेक तरहके हरेक गाड़ीसँ जैतियै कोइ दिक्कतबाली बात नहि छै आरामसँ जैतियै अपनभी सुविधा रहय छै जेना बाइक भेल बाइकसँ भी जैतियै अगर लग पास जेनाइ छै तऽ अगर दूरके सफरमे जेनाइ छै घुमयके लिये तऽ स्कार्पियो भेल कार भेल अइ सबसँ चलि जाइ छियै घुमय लए बस भेल अगर सबसँ जादा दूर जेनाइ छै तऽ रेलगाड़ी भेल ओइसँ नहि भेल तऽ कोनो कोनो देशसे दोसर राज्यसे दोसर राज्य जेनाय छै तऽ हवाइ जहाज के भी सुविधा छै ओइसँ भी जाइ छियै आरामसँ दिक्कतवाली बात नहि छै बढ़िआँसँ चलि जाइ छियै हरेक प्रकारके सुविधा छै साधन छै कोइ दिक आरामसँ जा सकय छियै चलयके जरूरी नहि पड़य छै जहाँ उतरयके वहाँसँ तुरत फेर दोसरा गाड़ी मिल जाइ छै आरामसँ चलि जाइ छियै कोइ दिक्कतवाली बात नहि छै हरेक सुविधा छै उपलब्ध छै हरेक बढ़िआँ छै हरेक जगह रोड बनल छै कोनो दिक्कत तिक्कत के बात नहि छै बढ़िआँसँ चलि जाइ छियै कोइ भी दिक्कत नहि छै हरेक चीज जगह जगहपर बजार मिलय छै आरामसँ अगर भूख लागय छै तऽ भोजन भी कए सकय छै हरेक प्रकारके सुविधा रहय छै बजारमे फिर वहाँसँ चलि दै छियै आओर आरामसँ अपन सुविधा रहय छै कोनो दिक्कतके बात नहि रहय छै तऽ हरेक प्रकारके सुविधाके उपलब्ध रहय छै हमरा सबके गाँवमे कोनो दिक्कत आरो नहि होइ छै आरामसँ जहाँ जेनाइ होइ छै अपन सुविधा रहय छै आरामसँ चलि दै छियै बस भेल ट्रेन भेल रेलगाड़ी भेल वैन वा बाइक भेल कुछोसँ भी जैसे मोन ओइसँ चलि जाइ छियै तै प्रकारके सुविधा रहय छै आब मार्केटसे जेनाइ छै तऽ आरामसँ तुरत बाइक निकालय छियै आरामसँ चलि दै छियै मोटरसाइकिलसँ दिक्कतवाली बात नहि छै बढ़िआँसँ जाइ छियै कोनो दिक्कतके बात नहि छै फेर आबैयोके मोन छै तऽ अपन सुविधा रहय छै तऽ फेर ओनेसँ चलि आबय छियै तऽ तरह तरहके गाँव छै बजार छै शहर छै हमरा सबके गाँवके बगलमे दूर दूरभी घुमयके मोन होइ छै तऽ जाइ छियै आरामसँ कोनो दिक्कत नहि छै तऽ हरेक रोज हरेक स्थानपर हरेक जगहपर घुमय लए जाइ छियै बहुत ही बढ़िआँ बढ़िाआँ जगह घुमय छियै अच्छा लागय छै देखयमे घुमयमे कए कए दिन तक घुमिते रहय छियै रहयके आरामसँ रूम लै कऽ दोसर जगह भी तऽ बढ़िआँ बढ़िआँ पटना भेल एने दिल्ली भेल हरेक जगह घुमय लय जाइ छियै हमरा आर सकरी घुमय छियै हरेक तरह देखय छियै हरेक मन्दिर हरेक पार्क सब पार्कमे सब ओ मन्दिरमे जाइ छियै जेना वैष्णो देवी भेल ओसब भी घुमिके अयलियै यऽ तऽ हरेक जगह जाइ छियै घुमय लए कोनो दिक्कतवाली बात नहि रहय छै सगरे घुमय छियै अपना गाँवसँ ही सुविधा मिल जाइ छै जाइके जाइके लिये गाँवके बगलसँ ही रेल गुजरय छै ओइसँ जा सकय छियै आओर घरपर सँ तऽ बस घरके बगालसे ही चलय छै स्कार्पियो तऽ अपने यऽ बाइक भी यऽ आओर अपन सवारी तऽ अपनोसँ चलि जाइ छियै नहि तऽ फेर बस चलय छै बस पकड़ि लै छियै पकड़ि लै छियै नहि होइ छै तऽ रेल गाड़ीसँ पकड़ि चलि दै छियै अच्छासँ चलि जाइ छियै कोनो दिक्कतवाली बात नहि होइ छै कोइ हमला नहि बढ़िआँ सँ सुविधा से जाँइ छियै कोनो दिक्कतके बात नै होइछै बढ़िआँसँ जाइ छियै हरेक जगह हरेक स्थानपर घुमि लै छियै जहाँ मोन होइ छै वहाँ रुकि कए आरामसँ घुमि लै छियै फेर आगू बढ़ि जाइ छियै अच्छा अच्छा जगहपर अच्छा अच्छा चीज देखय छियै अच्छा अच्छा जङ्गल देखय छियै अच्छा अच्छा पार्क देखय छियै हरेक तरहके मन्दिर देखय छियै हरेक भगबानके दर्शन करय छियै पूजा करय छियै फिर आगू बढ़य छियै तऽ बढ़िआँ लागय छै देखयमे घुमयमे हरेक जगह अच्छासँ घुमय छियै कोइ दिक्कतवाली बात नहि छै बढ़िआँसँ बस घुमैत रहय छियै आरामसँ आरामसँ अपन सुविधा साथमे लए कऽ खाना पीना हरेक चीज पानी पानी भी मिलैत रहय छै कोइ दिक्कत नहि छै आइ काल्हि हरेक चीजके सुविधा भए गेलय यऽ अपना गाँवमे बढ़िआँसँ घुमय छियै कोनो दिक्कतके बात नहि आरामसँ जा सकय छी जेत्ते जेत्ते जेत्ते दूर जा सकय छै हरेक जगहके जानय जाइ केलिये हरेक चीजके सुविधा भए गेलय यऽ जेतना दूर जेबय तऽ हबाई जहाजके ब्यवस्था छै अहाँ जेत्ते दूर जा सकय छियै आरामसँ जा सकय छियै कोइ दिक्कतवाली बात नहि छै जेत्ते दूरतक जे अहाँ घुमि सकय छियै बससँ घुमबय तऽ हरेक जगह घुमबय आओर अपन सवारी छै तऽ आरामसँ हरेक जगह रुकि रुकि कए घुमि सकय छी कोइ दिक्कतवाली बात नहि छै जतय मोन ओतय रुकि सकय छी